हमारे गाँव के बच्चे अधिकतर पढ़ने में व्यस्त रहते हैं और बहुत से युवाएँ हैं जो कि दिल्ली बंबई मुंबई में काम करते हैं और गाँव में भी काम मिलने लगा है हमारे गाँव के बच्चे लगभग बाहर में ही चले जाते हैं और वो कम्पनी में या लेबर क्लास का जो भी काम मिलता है वो करते हैं हमारे गाँव के बच्चे अधिकतर गाँव में नशा ही करते हैं और नशा में ही लिप्त रहते हैं जो बच्चा पढ़ता लिखता है वो अपना कुछो कुछ कुछ भी काम करता है और वो करने के बाद अपना जो भी बन सकता है वो अपना करता है और जो भी जिसको बनता है वो करने लगता है और वो अपना अपना सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और जो बच्चे अधिक से अधिक काम करता है और यही सबमें वही सब लिप्त रहता है और बच्चे तो कम्पनी में ही काम करते हैं और क्या करते हैं वो सब तो सबको पता ही है और जितना भी बन सकता है वो लोग करता है और बच्चे गाँव में ही रहते हैं और गाँव के युवाओं का यही सब हाल है यही सब काम है और क्या करते हैं कुछ नहीं करते हैं और जो भी करते हैं कम्पनी में लेबर क्लास का काम जिसको जो काम मिलता है वो करते रहता है और जिसको जो काम बनता है करता है सब अपने अपने काम में व्यस्त रहता है और ज़्यादा से बच्चा पढ़ने में ही व्यस्त रहता है कोई रोज़गार नहीं मिलने के कारण वो बाहर चले जाते हैं और बाहर में ही काम ढूंढ के जो बन सकता है कर लेते हैं यही सब युवाओं का काम है और जो जिसको मन में आता है करता है बच्चा और जो बच्चा गाँव घर में भी काम करता है रिफाइनरी में कोई काम करता है कोई दिल्ली में काम करता है कोई कम्पनी में जिसको जहाँ मिल जाता है काम वो अपना अपना काम सब ढूँढने में लगा रहता है और हमारे गाँव में यही सब काम मिलता है शहर में कोई जाता है शहर में जा कर काम करते हैं और अधिक से अधिक बच्चा यही सब काम करते हैं बच्चे को काम नहीं मिलने के कारण वो बेरोज़गार हो जाता है इसीलिए वो पढ़ाई छोड़ के बाहर चला जाता है और बाहर में जाकर काम ढूंढता है और काम ढूंढने के पर्पस से वो बाहर जाता है और बाहर में ही काम करता है और जिसको जो बनता है वो काम अपना अपना तरीका से करता है और बच्चा लोकप्रिय कार्य नहीं करने के कारण मिलने के कारण वो अपना कार्य में व्यस्त रहता है जिसको जो मन में आता है वो बच्चा उसी ढंग से काम करता है और जिस बच्चे को काम नहीं मिलता है बेरोज़गारी बहुत अधिक बढ़ गया है वो बच्चा अपना नशा में लिप्त हो जाता है हर गाँव में नशाखोरी आज कल बहुत ज़्यादे होने लगा है नशाखोरी के कारण ही बच्चा बिगड़ जाता है युवाओं को बिगड़ने का सबसे बड़ा पर्पस यही है और और क्या और तो बच्चा सब जो पढ़ता है वो अपना ढंग से पढ़ता है और अपने पढ़ने में लिप्त रहता है पढ़ने के कारण ही बच्चा जिसको नौकरी नहीं मिलता है युवाओं को वो अपना बाहर चले जाते हैं अधिक से अधिक बच्चा बेरोज़गार है बेरोज़गारी के कारण ही मेरे गाँव में गरीबी छाई हुई है और गरीबी के कारण ही बच्चा बेरोज़गार पड़ा रहता है यही सब कारण है और क्या इसी के कारण बच्चा कोई बच्चा बिगड़ जाता है कोई संभल जाता है कोई पढ़ने में लिप्त रहता है कोई रोज़गार की खोज में बाहर चला जाता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है जो बच्चा पढ़ने लायक है ढंग से उसको सब कुछ पुर नहीं पाता है वो बच्चा बेरोज़गारी के कारण ही उसके माता पिता सब कुछ नहीं पुरा सकते हैं पढ़ने में सक्षम नहीं हैं पढ़ाने में वो सब बच्चा अपना कुछ कुछ करने में लग जाता है और यही सब होता है और क्या अब तो बच्चा बहुत सारा युवा एकदम बेरोज़गार हो गया है पढ़ने में मन नहीं लगाता है पढ़ता नहीं है नशाखोरी में लिप्त हो जाता है और नशाखोरी तो हर घर का हर गाँव का यही व्यवहार बन गया है और क्या ये सब कार्य करने में बच्चा व्यस्त रहता है बच्चा कोई बच्चा रिफाइनरी में कोई लेबर क्लास में कोई कम्पनी में कोई कहीं भी चला जाता है और कहीं कोई बच्चा पढ़ने के कारण गार्जियन कोई सक्षम होता है तो बच्चा नहीं पढ़ पाता और बच्चा पढ़ने लायक है तो गार्जियन सक्षम नहीं है बच्चा को पढ़ाने में यही सब होता है ये सब करने में बच्चा कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है कोई बच्चा नहीं सेलेक्ट हो पाता है ये सब जो होता है सो यही सब कारण है बेरोज़गारी का मेरे गाँव में बेरोज़गारी बहुत अधिक है हर गाँव में बेरोज़गार रोज़गार है लेकिन बच्चा करने में सक्षम नहीं है बेरोज़गार बच्चे को बना देता है बच्चा जो नशाखोरी करता है वो बेरोज़गारी पर उतर गया है और जो बच्चा पढ़ता लिखता है वो बच्चा सब सही है यही सब कारण है मेरे गाँव में बेरोज़गारी बहुत अधिक है और जिसको रोज़गार मिलता है